जय झूलेलाल मां हाणे ओला बुक कराई हुई पंज मिंट पहिरों लोकेशन ॾेखारे पई पर तव्हां अञां ताईं हिते पोहता न आयो पंद्रहें मिंटे खां मां पंहिंजे घर जे बिल्डिंग जी हेठां लही बीठी आहियां तव्हां ॿुधायो त छा परेशानी आहे तव्हांजी ओला ख़राब थी वई आहे या मुंहिंजे घर जी एड्रेस तव्हांखे नथी मिले त तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां तव्हांखे सही लोकेशन ॿुधायांवती तव्हां जल्दि सां जल्दि हिते अची करे मुंहिंजे घर जे हेठां अचो जय झूलेलाल